ہیلو نشتر صاحب بول رہے ہیں ٹریول ایجنٹ مجھے آپ کان مجھے آپ کا نمبر گوگل سے ملا ہے جی مجھے ہسٹوریکل پلیسز گھومنے ہیں یہاں پہ جو مویومینٹس ہیں دلہی میں سب جی جی جی جی تاج محل بھی جی جی اور پھر اور میں ابھی تو آپ مجھے مطلب لے جا سکتے ہیں وہاں سب پلیسز میں گھمانے کے لیے ابھی تو میں ایئر پورٹ ٹرمینل تھری پہ کھڑی ہوئی ہوں جی اور آپ مجھے آ سکتے ہیں ابھی سے لے کر ابھی مجھے آ سکتے ہیں آپ پک کرنے کے لیے اچھا تو آپ مجھے بتا دیجیے آپ کے فیئر کیا ہوگا اچھا اچھا تو میں آپ سے ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کے آپ کا جہاں وہ ہے آفس یا وغیرہ کچھ بھی ہے اس کے آس پاس کوئی ہوٹل ہو اچھا کت کتنے اسٹارز ہیں مطلب آپ کے آفس کے بغل میں کون سا قریب ہے وہ مجھے آپ دلا دیجیے فیسلیٹیز چاہیے مجھے کہ اچھی ہونی چاہیے اور ویو بھی اچھا ہونا چاہیے اور فور اسٹار ہونا چاہیے

اچھا ٹھیک ہے تو آپ مجھے ابھی پک کے کرنے آ سکتے ہیں اور آپ کتنے دن میں پورا مجھے مونیومینٹس گھما دیں گے اچھا اچھا اچھا اور اگر میری پوری فیملی کو گھمانا جیسے ہو تو اس کا فیئر کتنا ہوگا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ آ جائیے ٹھیک ہے اوک